स नोव्हेंबर ह्या दिसा म्हजो स्वताचो वाडदिवस ताका लागून तो म्हाका खूब आवडटा दुसरो सेंकेंन्ड ऑक्टोबर ह्या दिसा गांधी जयंती लाल बहादूर शास्त्री आनी खास करून म्हज्या चलयेचो वाडदिवस ताका लागून म्हाका सेकेंन्ड ऑक्टोबर बी आवडटा तिसरें सव्वीस जानेवारी प्रजासत्ताक दीन होई म्हाका आवडटा एक जानेवारी न्यू इयर ताका लागून बी त्या दिसा आमी खूब मजा करता ताका लागून तोय आवडटा आनी आनी एक दीस म्हणजे सतरा सप्टेंबर ह्या दिसा आमचे भारतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो वाडदिवस ताका लागून होवूय दिवस म्हाका आवडता